जी पूछिए हाँ बोलिए

हाँ हाँ मिल जाएगा मैम इसका रेट मैम जो है सारे सेट का जो है सिक्स थाउज़ेंड रहेगा प्रत्येक का जो है सेवेंटी या ऐट्टी के अप्रोक्स है

इसका रहेगा मैम सेवेंटी हाँ सेवेंटी वही पूरा सेट कैसा मतलब आप क्या बताना चाह रहे सेट में हाँ अच्छा अच्छा तो वो रहेगा मैम पूरा से क्या बोलते हैं फोर्टी फोर हंड्रेड ट्वेंटी का

इसमें रहेंगे मैम सिक्स सेट रहेंगे मतलब सिक्स पीस रहेंगे

हाँ इसमें थोड़ा कम कर देंगे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको टेन परसेंट रेट आपको ये हो जाएगा मतलब यानी की टेन परसेंट में आप सॉप आ जाइए तो आपको बता देंगे पूरा कितना करना है हाँ अच्छा अच्छा तो आपको ये मिल जाएगा मैम थ्री हंड्रेड सेवेंटी अप्रोक्स

अच्छा अच्छा हाँ मिल जाएगी मैम जी हाँ ओके ओके जी जी